हम बिहारवासी बिहार में बहुत से ज़िले हैं हर ज़िले के हर ज़िलों में अलग अलग तरह से अपना पर्व त्यौहार मनाते हैं जो जिस ज़िले में रहते हैं उन ज़िलों में जिस तरह से पर्व त्यौहार होता है उसी तरह से पर्व त्यौहार को लोग अपने अपने व्यवहार से अपने अपने इच्छा के अनुसार मनाते हैं हम उत्तर बिहार में बसंत पंचमी सरस्वती पूजा बहुत ही धूम धाम से मनाते हैं बसंत पंचमी सरस्वती पूजा ज़्यादातर बच्चों को बहुत खुशी होती है बहुत मन में आशाएँ रहती हैं बहुत मन में ख़याल रहता है कि सरस्वती पूजा आ रही है सरस्वती पूजा आ रही है सरस्वती पूजा में जो है कि ऐं मूर्ति ख़रीद कर लाएँगे मूर्ति आएगी हम जो है बहुत सारे सजावट के लिए लोग बच्चें तैयार करते हैं बहुत खुशी होती है बड़ी धूम धाम से सरस्वती पूजा के दिन सरस्वती पूजा मनाई जाती है और हम भी मनाया करते थे इस तरह से सरस्वती माँ को प्रतिमा को लाना अच्छा से अच्छा पंडाल बनाना सरस्वती पूजा से पहले ही दो तीन दिन चार दिन पहले से पंडाल की व्यवस्था करना बाँस बल्ले बाँधना उस पर साड़ी कपड़ा लगाना लगा कर के तरह तरह के चमकदार कपड़ों से सजाते हैं सजा उजा कर के उसको बढ़िया से तैयार करते हैं तैयार करके उसमें माँ को प्रतिमा को मूर्ति को लाया जाता है उसमें अच्छी तरह से उनको बैठाया जाता है फिर पंडित जी को बुला कर के पूजा कराई जाती है सब लोग सभी बच्चे जितने भी हैं जितने भी जो भी कुछ भी जो भी उम्र के लोग होते है सब लोग जुटते हैं पूजा पंडालों में पूजा के पास और सब लोग बहुत शांति वातावरण बना कर के आनंद से पूजा का सब लोग जो है कि अपनी पूजा करते हैं सब लोग आनंद महसूस करते हैं खुशी महसूस करते हैं बहुत अच्छा लगता है इस तरह से बसंत पंचमी हुई संगीत भी होता है लोग रात भर जागते हैं जागरण करते हैं तरह तरह के गायन बाजन होता है आरती होती है सरस्वती वंदना होती है अ सभी देवी देवताओं को जितना भी है भगवान है देवी देवता है माताएँ हैं सभी का अलग अलग तरीक़ों से सब का अलग अलग आरती गाई जाती है आरती गाते हैं हम भी गाते हैं हम भी गाते थे आज भी हमारे यहाँ हमारे परिवार में हमारे समाज में सरस्वती पूजा के दिन बहुत धूम धाम से रात भर जगना कर के लोग गाते हैं और इस तरह से समय बीतते रहता है बिहार में सोनपुर का मेला बड़ा ही धूम धाम से लगता है जो कि भारत का सबसे एं बड़ा मेला है यहाँ पशु मेला भी बहुत धूम धाम से बहुत विकराल रूप से यहाँ पर लगता है अनेकों तरह के नाना प्रकार के पशु आते हैं पशुओं को मेला लगता है लोग जो है कि जाते हैं लोग ख़रीदारी करते हैं बहुत तरह से हर तरह से मेलाएँ सुसज्जित हैं सुसज्जित होते हैं लगते हैं यहाँ जो है कि नवम्बर दिसम्बर इस महीने में मेला लगता है यहाँ बहुत दूर दराज़ से लोग आते हैं मेले का आनंद लेने के लिए बहुत तरह से मनोरंजन भी होता है मनोरंजन की भी सुविधा होती है बहुत तरह से इस तरह से जो हमारा बिहार में बहुत नाम होता है इसका भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है इस तरह से बिहार हमारा बहुत ही अच्छा राज्य है